हम रङ्गक जे छै से अहाँके बजारमे स्केच पेन या वाटर कलर ई सभ जे उपलब्ध छै ओहि माध्यमके प्रयोग बेसी करैत छी किएक तऽ हम जे छै से पेपर पर कागज पर वएह चित्रकारीके शौख रखै छी आ दोसर गप जे ई स्केच स्केच पेन या वाटर कलर ई सब जे छै बजारमे हैत खन आओर हर जगह पर उपलब्ध आसानीसँ भऽ जाइ छै आ एकर उपयोग केनाइ काफी हद तक सरल छै तऽ हम जे छै से ओहिके उपयोग एतऽ करैत अयलहुॅं आ हमरा ई काफी हद तक पसन्दो अछि आ कागज पर चित्रकारी केनाइ जे छै से हमरा नजरिया से काफी हद तक आसान छै आ एहिमे जे छै से अहाँके समयके जे छै से सीमा आबन काफी हद तक रहै छै पितु ई सभक पसन्द अपन अलग अलग रहैत छै